आंनि इसिंनि मोब्लिब गोनां आइजेंफोरनि मादाव संग्रा खुदग्रा दावदोबफोर दं आरो प्रिसफोर दं आरो मोब्लिब फांखा बेफोरखौ जोङो बाहाइयो जायफोरखौ जोङो गोदो समाव बेफोरनि सुबिदाफोरखौ मोन्नो हायाखैमोन नाथाय आथिखालाव मोब्लिबनि दिहुन्थाइआ ओह जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोद गोरलै खालामनायखौ ओह आङो जोबोद खुसि जादों आरो बेबायदियै बे मोब्लिबनि आइजेंफोरखो बाहायनो थाखाय आङो आंनि इसिं न'फोरावबो बाहायनो थाखाय ओह मोजां मोन्दों बेसेजि फ्रथमावनो आंनि इसिङाव ओह मोब्लिब बाहायनानै आं अगदाब ओह बानायदों आरो बे बानायनाइ बे मोब्लिब अगदाबजोंनो आङो ओह संनाय खुरनाय बे खामानिफोरखौ ओह मावो गोरलैयै मावो जेरावनिखि ओह हांगारनि उखुन्दैनि जेबो जेंना गैया गोरलैहै आरो थब समनि इसे समनि गेजेरावनो खम खरसानि गेजेरजोंनो ओह जोङो जोंनि संनाय खावनाय खामानिफोरखौ मावनो हायो गोदो समाव बेफोर गैयामोनखाय जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय दंफां दान्नानै बन लाबोनानै बेफोरखौ अर सावनानै ओह उखुन्दै गोनां हांगार गोनां ओह अब'स्ताजों जोङो संनाय खुरनाय खामानिखौ मावनो गोनां जायोमोन उम बेफोराव जोंहा गोबां ओह खस्थ' जायोमोन आरो गावखौ साब सिखोन लाखिनायाव बेफोर गोब्राब आह जानानै फैयोमोन बेराफारसेथिं बन बेबहार खालामनायनि थाखाय ओह बारिनि गोबां रोखोमनि ओह दंफांफोरखौ दाननो गोनां जायोमोन गोबां दंफां नांगौ जायोमोन आह आरो गोबां समाव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां दानफ्लांनाय दानफायनाइनि थाखाय ओह जोंनि हा हुफ्रा ओह लांदां जानानै ओह रानखावग्रा ओह जायोमोन आरो बिजों लोगोसे आंनि नवाव मोब्लिबजों बाहायजानाय प्रिस ओह गुदुं दुसु खालामनाय ओह आइजेंखौ बाहायनाय जायो जेरावनेखि जोङो गोथां मुवाफोरखौ दोननानै गोबाव सम लाखिनानै बेफोरखौ गोगो ओह अह महरै बाहायनो गोबाव समहालागि बाहायनो हायो सेवालाखि अह बाहायनो हायो जिसेसे बेदर बेदरखौ जोङो गोबाव सम लाखिनोनो लाखिनानै जानो हाया ओह गुदुं गुसु बा प्रिजाव दोनना लायाबा प्रिजाव दोननानै बेफोरखौ जोङो ओह नांगौ समाव ओह साननै सानथाम दोननानैबाबो जोङो बे बेदरफोरखौ संनानै जाफिननो हायो ओह बिसेसयै गोदो गुदुं समाव गुदुं समाव दैलां समाव जेब्ला बोथोरा गरम जायो बेगो गुदुं समाव गोलोम बोथोराव जोङो जोंनि इसिंनि प्रिसआव ओह गुसु दै बानायनानै बा बर'फ बानायनानै जोङो जोंनि गरम समाव जोङो बेफोरखौ बाहायनानै गावनि गो देहाखौ गुसु खालामनानै लानो हायो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो ओह गोजोन मोननो हायो बिनि सायाव पेन मोब्लिब फांखा मोब्लिब गिसिबखौ बाहायनानै जोङो जोंनि गोलोमनाय देहाखौ जों मोब्लिब गिसिबनि जोगिदे जोङो गावखौ गुसु खालामनानै गोजोन लानो हायो बेजों लोगोसे मोब्लिब मटर बाहायनानै गोथौ हाखरनिफ्राय एबा गोथौ हा सिंनिफ्राय दै बोखांनानै जों गावनि न'सिम लाबोनानै जोङो बेखौ गोरलैहै दै खावनो हायो गोदो समावबा जोङो गोजान जायगायाव हाखर खुरनानै गोद जायखौ जोङो दैखर बुङो बै दैखर एबा दैमुनिफ्राय दै लाइनानै ओह जोङो न'सिम लाबोनानै संनाय खामा संनाय खुरनाय आरो सुनाय खामानिफ्राव बाहायोमोन बेफ्राव गोबां देहानि बोलो बाहायनांगौ जायोमोन गोबां समनि ओह गोनांथि जायोमोन दा जोङो मोब्लिब मटर बाहायनानै बेफोरखौ जोङो दैखरनिफ्रायनो जा हा सिंनिफ्रायनो जा बा टिब वेलनिफ्रायनो जा जोङो दैखौ ओह गावहायनि जागायावनो बोखांनानै बेफोरखौ बाहायनायनि सुबिदा मोनबाय बेयाव बेवहाय जोंहा समनि बाहायनाया खमायबाइ आरो देहानि बोलो बाहायनायखौ जोङो खम खालामनो हानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो गाव गावनि इसिं नवाव बिसेसयै नवाव ओह न'नि सिङाव जोंनि गान्नाय जोमनाय सिफोरखौ ओह साब सिखोन ओह लाखिनो थाखाय जोंनो इस्ट्रि बाहायनो हायो ओह इलेकट्रिक आइरन बाहायनो हायो आह बाहाइयो आरो बेफोरनि थाखाय जोंनि गान्नाय जोमनायफ्रा फ्राद फ्रिद जायो जाय ओह जायखौ गान्नानै जोङो उम गोसो खुसिहै ओह जोङो थानो हायो आं बेबायदिनो जोंनि न'वाव ओह गोबां रोखोमनि मोब्लिब ओह बाहायनायखौ जोङो मोन्नो हायो ओह जेरै दायो इरिक्सा इसकुटि बेफोरखौबो जोङो मोब्लिबनि गेजेरजों सार्च खालामनानै जोङो बेसेन गैया लासे बा मोब्लिबनि गेजेरजों थाव खर्सा खालामा लासे ओह जोङो बेफोर गारिफोरखौ बेब'हार खालामनो हायो बेखाय जोङो मोब्लिबा जोंनि ओह आथिखालनि मुगाखौ गोबां गोरलै जिउ खुंनायखौ गोरलै खालामनो जों मोन्नो हाबाय